پیدل یاترا کرنے کے لیے میری پسندیدہ جگہ جنگل ہے جنگل میں بہت ہی اونچے اونچے پیڑ ہوتے ہیں اور بہت ہی گھنی گھنی گھاس ہوتی ہے چاروں اور ہریالی چھائی ہوتی ہے و چاروں اور سے سنسان جنگل میں جانوروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جانوروں کی آوازوں کو سن کر ڈر بھی لگتا ہے لیکن جنگل میں کے راستوں پر چلنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے کیوں کہ جنگل کے جو راستے ہیں ان سے تھوڑا خوف بھی آتا ہے اور وہ اچھے بھی ہوتا ہے کیوں کہ ہم وہاں سے بہت ساری نالج بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ کون سا پیڑ ہے کس چیز کی گھاس ہے یہ کون سا پیڑ ہے یا پھر یہ کون سا جنگلی جانور ہے یہ کون سا پکشی ہے وہاں پہ بہت انیہ طرح کے پکشی اور جانور دیکھنے کو ملتے ہیں اور سن سیٹ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے پہاڑوں پہ جا کر ہم سن سیٹ کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے